السلام علیکم کیا ہماری بات آدھار آفس سے ہو رہی ہے جی جی جی جی جی آدھار اپڈیٹ کے بارے میں پتا کرنا تھا مجھے ہاں جی ہمارے دوستوں نے بتایا اس کا آدھار اپڈیٹ بہت جلدی ہو گیا تھا میں نے بھی فارم فل کر کے دیا ہوں آدھار آفس میں میرا ابھی تک نہیں ہو پا رہا لگ بھگ دو سے تین ویک ہو گیا ہے ہمارا جی اسی کے بارے میں آپ آپ کے پاس میں نے کال لگایا جی جی بالکل چیک کر کے بتائیں ہاں جی بولیں جی جی سن رہا ہوں بولیے

ہاں میں نے سارا فارم بھر لیا تھا جی جی ابھی تک پروسیس ہے ہمارے دوستوں نے بتایا کہ اس کا بہت جلدی ہو گیا تھا اس لیے میں نے بھی اپڈیٹ کرانے کو دیا تھا جی اگر جی کوئی اور فارم بھرنا پڑے گا اچھا جی کون سا جی جی میں میں بھر لوں جی کتنے دن میں ہو جائے گا اس کے بعد جی جی شکریہ ہاں جی جی اس کے بارے میں اپنے فلوور سے بھی رائے لینا چاہوں گا کہ ان کا ادھار اپڈیٹ کیسے ہوا کتنے دن میں ہوا جی جی آپ میرا کر دیں شکریہ جی کر دیں جی ہاں جی بہت سہولتیں ہوگی مجھے آپ اگر کر دیں گے تو جی